हा मां सिलाई त ॼाणींदी आहियां जीअं घर में ट्रोपा हूंदा आहिनि बटण लॻाइणु हूंदा आहिनि इहे सभु मां सुठे नमूने करे वठंदी आहियां पर मूंखे लॻंदो आहे की भई मां पंहिंजो वॻो पाण सिबिया पाण कटिया पाण सिबिया त जीअं मुंहिंजी ससु मूंखे सेखारींदी आहे अॼुकल्ह त हिकु खां हिकु डिजाइनूं अची रहियूं आहिनि जीअं ॿांहनि जूं हिकु खां हिकु डिजाइनूं मां ॾिसंदी आहियां त मूंखे रीस थींदी आहे की मां बि सिबी करे ऐं सुठे सां

सभु सभु सुठी तरह सिबिया ऐं मां कयां जीअं कड़ाइयूं बि हिकु खां हिकु घुरमूचा छा मशीन जी कड़ाई आहे ॾिसंदी आहियां त मूंखे लॻंदो आहे छो न मां मशीन जी कड़ाई सिबिया कयां सिखिया ऐं पोइ मशीन जी कड़ाई करे पाण पंहिंजो वॻो पायां ऐं जीअं ब्लाउज़ कटींग आहे ब्लाउज़ कटींग असांखे थोरी घटि ठवंदी आहे त मूंखे लॻंदो आहे मां सिखिया मुंहिंजी सस खां सिखिया या काथे क्लास में वञी करे सिखिया जीअं माण्हू कोई सिबंदा आहिनि त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ॾिसी करे की असां बि पंहिंजा पाण लटा सिबी करे पायूं जीअं ॿारनि जूं नाइटियूं थी वियूं या कॾहिं पंहिंजे हस्बैंड लाइ पंहिंजे घोठ लाइ लॻंदो आहे की भई कुझु सिबिया त पोइ उन इहो सिखण जी मां चाहींदा रखंदी आहियां

ऐं पायूं ऐं हुन में हिकु खां हिकु ॿांहूं गलनि जूं डिजाइनियूं छा त हिकु खां हिकु मोबाइल खोलंदा आहियूं त ॾिसंदा आहियूं हिकु खां हिकु डिजाइन ईंदियूं आहिनि त ईअं लॻंदो आहे की पाण सिखूं ऐं पाण सिबूं ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे